आतांच्या काळांत शिक्षण खूब गरजेचें हें सगळ्यांक खबर आसा आनी कोणाक शिकपाक खूब इंट्रस्ट आसा ते ती जाय तितले शिकपी आनी तांकां समज डॉक्टर जावपाक जाय जाल्यार तांकां खूब शिकपाक पडटा समज तांकां एक धाकटें काम जाय शोपार जाल्यार ती कमी शिकपी तर हांव म्हज्या चल्या भावांक सांगता की तांकां बरें व्हडलें मनीस जावंक जाय जाल्यार ती चड शिकची आनी ती चड

करचे कित्याक शिक्षणानूच ज्ञान गावता